एकटा लम्बा बाइकिन्ग यात्रा या भ्रमणके तैआरी कोना करब कोन कोन किछु खास चीज अछि से जे अहाँ अपनासे ड्राइव कऽ चलैत छी